हेलो हँ हँ प्रणाम प्रणाम नहि बस बैठल छियै देखै छियै पसिंजरके इन्तजार कऽ रहल छी कोइ सवारी आयत तऽ फेर निकलब लऽ के यौ की बताउ अहाॅंके बिहारके तऽ स्थिति दिनो पर दिन दयनीय होल जाइ छै समझलियै रोड वला डी अच्छा अहाँ जे बात करै छियै रोड कहीँ पर एकदम पूरा अच्छा यऽ समझलियै अहाँ कहीँ पर साला खैया है पता ही नहि चलै है कि एते खैया केना मतलब रोड अहाँ कहबै तऽ मिला जुला के है ने ठीके छै ना ओतेक अहाँ ओकरा खराब कहि सकलियै हन ना ओकरा ओते अच्छा अहाँ कहि सकलियै हन समझलियै आब हम की बताबु अहाँकेँ से आब अहाँ हाइवे पकड़ि लेबै तऽ हाइवे एकदम पूरा बढ़िऑं रोड बनयने एकदम पूरा सुपर समझलियै आ दोसरा ओहि जगह अहाँ गाँव देहातके रस्ता आबि जाएब तऽ ओ टूटल आर मिलत पानि उनी लागल मिलत समझलियै अहाँ आ हाइवे से जबै तऽ एकदम बिन्दास हँ बहुत अच्छा रोड है तऽ रोड आर की बताबु अहाँ मानि लिअ हाइवे से जाइ छी तऽ अहाँकेँ बहुत तरहके फैसिलिटीके सुविधाके आनन्द उठबऽ पड़त समझलियै अहाँ जे देखियौ हाइवे से अगर अहाँ जाइ छियै

अहाँके है ने से चाभी कनि यऽ ने हेलो हँ चाभी जे अहाँ बतैली ने चाभी गिर जायत समझलियै अहाँ

हँ निचा गिर जायत देखियौ अहाँ अगर हाइवे से अगर जेबै ने अहाँ तऽ अहाँ एकदम रुकबै मानिके चलु हाइवे पर बहुत तरहके दोकान आब खुलि गेल हन वहाँ पर बढ़िऑं बढ़िऑं स्वादिष्ट भोजनके अहाँ भोजनालयके सबके लिए नाश्ता पानि चाह सबके दोकान आब बिहारमे खुलि गेलै हन हर जगह हाइवे बढ़ियाँ बनि गेलै हन रोड अच्छा है एहि सब अहाँ बताबु अहाँके केहन रोड की चलि रहल छै ठीक है तऽ सुनु ने जहन ठीक है तहन कनि हम जाइ छी टाइम हमरा लागल ठीक हय